हेल' जे बि आर रेस्ट'रेन्ट नामा आच्छा बेवहाय आंनो एसे गोदै गोबाब अर्डार खालामनो सानदों मोनलै आलासि फैगोन नालाय जोंनि न'आव हाय जो ओंखायनो जेलिफि दं दा जेलिफि दंबा दे माबा बेखौ दुइखिजिसो पेक खालामदो ओमफ्राय जुरि भुनजिया दं ना गैया औ बेखौ एसेबो एसे माबा एक खिजिसो माबा हरदो एसे बुरजा नांगौथ'ओमफ्राय मिसटि दं दा मिसटिखौ बे मा होनो खालाज खाला खालाजामुन ना मा होनो औ बेखौ अर्डार खालाम हरदो बे मामे फनद्र जननि थाखाय आरो फनद्र था पेक खालाम हरबानो जाबाय ओमफ्राय सिंग्राखौबो फनद्रथा खालाय हरदो ओमफ्राय औ ओमफ्राय पेकिंआ एसे मोजां खालाम हरलै दाख्लि पेकिंआ जिनानैसो फैदों माबा जेलेफि पेकिं खालामनायानो औ एसे मोजांयै पेकिं खालामना हर ओमफ्राय फेकेदखौ डाबल खानानै हर दे आर बे माबा मिस्टि बिदैआ एसे बुरजा हरना होफा

एसे मामा बुरजा नो प्लासथिखखौ मोजांयै खाना हरखा ओमफ्राय रसखौबो एसे बुरजा हरफाखा दे मोजांयैनो औ ओमफ्राय एद्रेसखौहाय माबा बागानसालि वाट नाम्बार सेभेनाव लानानै फै औ ओमफ्राय आंनि नाम्बारआव पन खालामबानो मोनखागोन नालाय आंखौहाय पन खालाम बानो जाबाय दे औ बिसोरखौ लानानै फैदो दे ओमफ्राय र' आं मोनसे खोथा सोंबावनो मोन बिनि अफार दं ना गैयाब्रा अफारा दंबा दे एफ्लाय खालामबानो जाबाय औ औ दे दाबे आं माबा एद्रेस खोनथानायआव माबा बानो जाबाय लाबोबानो जाबाय दे पन खालामल' दे